हँ बाबर्चीसँ बोलि रहलहुँ हने हमरा लैके रहय रऽ एगो पिज्जा चारि पीस बर्गर आरो वेज बिरियानी आइसक्रीम आओर लैके रहय रऽ नान आओर लैके रहय रऽ पराठा लच्छा पराठा आओर तीन गो रोटी लैके रहय रऽ आओर कथी मिक्स वेज सब्जी मतलब मिक्सवला सब्जी आरो पनीर चिली पनीर दो प्याजा आरो चाउमीन एक प्लेट आरो दू बोतल पानि आरो की कहय छै

कि चावल दए दिहो जीरावला चावल चावल फ्राइ कइलका चावल दए दिहो आरो आरो किछु नहि एकर सबके कते रूपैआ होतय से हमरा बताय दहो आओर कतना देरमे तों पहुँचैबहो हमरा एग्जेक्ट लोकेशन छिकै की कहय छै रामदीरी लफरचक आरो ई जगहपर हमरा तु अगर पहुँचैबहो कतना देर लगतय अगर दू घण्टा लगतय तब उ हमरा बताय दहो आओर एक घण्टा लगतै उ हमरा बताय दहो कुल मिला कऽ कते समय लगतय से बताय दहो आरो केतना रूपैआ लगतो उहो बताय दहो आओर सामान सब बढ़िआँ होइके चाही आरो तब ने दुबारा फेर खाइके मौका देबो फेर मङ्गबयके मौका तुहु देबहो फेर अच्छा सुविधा देबहो तभियेने फेन हमहुँ दोबारा मङ्गेबय नहि तऽ केना मङ्गेबय आओर सही दाम लगबहो बतबहो आओर हमरा भेजयके छै हमरा भेज दिहऽ मङ्गबयके छै हमरा भेज दिहो आरो कतना समय लगतै ई हमरा सीधा बतबहो ने दू घण्टा लगतै कि डेढ़ घण्टा लगतै ठीक छै तब दू घण्टा लगतै तब ठीके छै